असांजे घरु में तुलसीअ जो ऐं नीम जो पौधो आहे ऐं असां उन पौधनि खे वॾो कयो आहे जॾहिं बि असांजे घरु में कंहिंखे बुख़ार थींदो आहे त असां तुलसी ऐं नीम जे पत्तनि जो काड़ो ठाहे उनखे पीआरींदा आहियूं असां कॾहिं बि दवा में विश्वासु न रखंदा आहियूं